हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा झींगा मछली खाई जाती है हमारे परिवार को झींगा ही अच्छी लगती है कभी कभार सेलमन भी हम बना लेते हैं पर झींगा ज्यादा बेहतर रहती है यह मछलियाँ कई बार झींगा उबाल कर खाते हैं कई बार फ्राई कर खाते हैं उबाल कर उसमें नमक मिर्ची मसाला डाल कर काफ़ी अच्छी लगती है और साथ ही मछली का जो अचार है मतलब उसकी आँखों का जो अचार बनता है वह हमारे परिवार को काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एक बार हमारा बालक उसे अंडमान से लेकर आया था तब हमने वह मछली का अचार खाया था तो उसका अचार भी अच्छा लगता है बाकी जो छोटी मछलियाँ जो जितनी भी हैं वह हम लोग खाते हैं मुझे फिशिंग का भी शौक़ है तो मैं मछलियाँ पकड़ने भी जाता हूँ कई बार यहाँ के भोपाल के तालाबों में